दू किलो सेब दू किलो अँगूर एक किलो नारँगी एक किलो अनार अहाँ पठा सकै छी सेब बला दोकानदार आ जँ मोबाइल से पैसा अपने लैत होइयै तऽ हम बच्चा दुआरा हमरा सामान पैक कऽ कऽ पठा देब हम बच्चा दुआरा फेर अहाँके पाइ मोबाइल पर पठा देब